अॼु कल्ह बि जाम माण्हू आहिनि जेके अंधविश्वासु ते भरोसो अञां ताईं बि रखंदा आहिनि जाम इ तरह जा अंधविश्वासनि ते माण्हू भरोसो रखंदा आहिनि जीअं कि माण्हू चवंदा आहिनि कि अॻरि कुत्तो रोए थो त हुन जो मतिलब आहे कहिड़ी बुरी आत्मा या त कहिड़ो बुरो सायो असांजे आसि पासि भटिके थो या त हू इहो बि चवंदा आहिनि अॻरि कुत्तो रोए थो त हुन जो मतिलबु आहे कि केर मरणु वारो आहे केर गुज़रणु वारो आहे ऐं बि त हू चवंदा आहिनि त अॻरि कारी ॿिल्ली तव्हांजो रस्तो कटे वई आहे त हुन जो मतिलबु आहे त तव्हांसां कहिड़ो बुरो हादिसो थियण वारो आहे या त कुझु बुरो तव्हां सां थियणु वारो आहे टियों त हू चवंदा आहिनि भई छंछरु ॾींहुं ऐं मंगल ॾींहुं पंहिंजा वार न कटिबा आहिनि ऐं पंहिंजा नंहुं ॿि न कटिबा आहिनि छंछरु ॾींहु ऐं मंगल ॾींहुं ऐं चोथों चवंदा आहिनि त छंछरु ऐं मंगल ॾींहुं कारा कपड़ा न पाइबा आहिनि त इहे सभु जेके आहिनि इहे जाम तरह जा अंधविश्वास आहिनि अञां बि जाम अंधविश्वास आहिनि जंहिं ते माण्हू अञां ताईं बि भरोसो रखंदा आहिनि